में मिकी जेह्ड़ा निं ओह् कार्ड बगैरा बनाने दा बड़ा ही जादा शौंक ऐ अगर कुसै दा बर्थडे होंदा मेरी स्हेलियें होर मेरी भैना भ्राऽ दा कुसै दा बी ते में जेह्ड़ा उं'दे आस्तै इक वर्डे कार्ड बनान्नी अपने हत्थें कन्नै मिकी जेह्ड़ा बड़ा ई जादा मजा आंदा इक कम्मै इक ते ओह्दे बिच्च्च जेह्ड़ी ऐ साढ़ी दिलै दी गल्ल होंदी ना ओह् होंदी क्योंके अगर अस कुछ बी चीज अगर बचैरे दा अगर रक्खी लैगे एह् ते उ'नेंगी पैसे कन्नै खरीदियै ते देई ओड़ेआ अगर तुसें कुसै बंदे गी चीज देनी ऐ ते तुसी ओह्दे आस्तै अपना टाइम देओ उस चीजै गी ओह्दे आस्तै मेहनत करो ते अगले बंदे गी लग्गै कि हां एह् सच्चें मेरी खुशियें च ओह् बड़ा ही जैदा खुश हा ताईं इन्नी जादा इ्ननी मेह्नत कीती बड़े सारे लोकें गी एह् लगदा कि बस खरीदियै इक अपना जेह्ड़ा कम्म कम्म खतम करन आह्ली कोशश कीती ते जेह्ड़ा कम्म खतम करने आह्ली कोशश होंदी ना बड़े जैदा लोकें पसंद करना जियां मिकी एह् मैंह्गे गिफ्ट ओह् बिलकूल पसंद निं आंदे लेकिन में कुछ तुसेंगी निक्की जनेही चीज जेह्ड़ी ओह् दिला अस देगे ना ओह् बड़ा जैदा खुश होई जाना जियां इक कार्ड बिच्च इक होंदी नी साढ़ी अटैचमेंट जुड़ी जंदी ते उ'नें बंदे इ'न्नी मेहनत होंदी कीती दी कुसै ई बड़ी जैदा में ते जेह्ड़ा कुसेै दा बी अगर वर्डडे होवै ना में उसी कार्ड बनाइयै खुद अपने हत्थें कन्नै ओह् जेह्ड़ा ऐ में दिन्नी मिगी इस कम्म च जेह्ड़ा बड़ा ई जैदा मजा आंदा क्योंकि ओह्दे बिच्च साढ़ियां टाइम लग्गना होंदा ते अगले बंदे गी जेह्ड़ा टाइम जेह्ड़ा ओ शुरू होंदा बिच्च असेंगी बड़ी जादा खुशी होंदी में बड़े सारे कार्ड जेह्ड़े बनाइयै दिन्नी दिन्नी रैहन्नी अपनी स्हेलियें बगैरा पिछली बारी मेरी स्हेली दा वर्थडे हा में कार्ड इन्ना सोह्ना डैकोरेशन कीता ते उ'नेंगी जेह्ड़ा बड़ा ही शैल लगेआ